ہلو میں نے میشو سے ایک فین آرڈر کیا تھا جو کہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور اس کا جیسے کہ میں نے آرڈر کیا تھا جیسا میں نے دیکھا تھا میشو پر بالکل سیم ویسے ہی آیا کلر بھی بہت اچھا ہے ماشا اللہ سے بہترین ہے اور بہت اچھا دکھ رہا ہے اس میں اس کے ساتھ ایک ریموٹ بھی آیا اس میں لائٹ بھی آئی ہے جو کہ بہت اچھی ہے اور اس کی ہوا بھی بہت اچھا دیتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ایٹ لیسٹ وہ بہت اچھا ہے اور ہمارے لیے پہلی بار میں نے دیکھا جو کہ میں نے آرڈر کیا فرسٹ پروڈکٹ جو آرڈر کیا وہی میرے لیے وہی آیا کلر بھی بلیک کلر کا ہی جو کہ سب کو پسند آ رہا ہے میرے پڑوسن بھی کہتی ہے ہمارے لیے بھی آرڈر کیے تو وہ وہ بھی منگا رہی تھی کہ ہاں آرڈر کروں گا کروں گی جب مہمان آتے اس کی بھی تعریف کرتے اس سے اچھی بات ہے کہ اس کے ساتھ ایک ریموٹ آیا جو کہ اٹھنا بھی نہیں پڑتا ریموٹ سے آٹو میٹک چل جاتا ہے کم کر لیتے ہیں ہم کم کر لیتے ہیں بڑھا لیتے ہیں اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ بہت ہی کہ میں کیسے بتاؤں اس کی کوالٹی کہ کلر اتنا اچھا پینٹ کلر اتنا پیارا ہے چھوٹے گا بھی نہیں اور اتنا اچھا ہے کہ سمجھ وہ دوبارہ منگاؤں گی اس سے بھی اچھا شاید وہ بھی اچھا ہے پر یہ تو کلر بھی فین بہت اچھا ہے اس میں لائٹ بھی جلتی ہے اچھا چلتا ہے اور میری پڑوسن کہتی ہے کہ میں بھی منگاؤں گی انہیں بھی آرڈر کروں گی آپ کا فین پیسے بھی کم تھے اس میں کہ اتنے کم رینج میں اتنا اتنا اچھا کوالٹی کا مل گیا ہمیں اور اتنا اچھا ہے